سلام علیکم جی بتحمدرلہ بخیر اور بتائیں کیا حال جی سب ٹھیک ہیں اصل آج ہم دونوں سے ایک بات یہ ہونی تھی کہ اپنے اسکول میں جو ہے اسکول کارا نظام جو ہے اس کے بارے میں تھڑ تھوڑی دیر بات کی جائے اسکول کا نظام کی س اچھا کیا جائے ایسے اسکول میں لائبریری نہیں ہے تو بچوں کو کیسے بتایا کہ اس تعلق سے میں سوچا تھوڑی دیر بات کر لوں ان دونوں مل کر کے اور بتائیں کس پر جو کمزور بچے ہیں جی جی جی اور کمزوری ڈھڈنے کے بعد اس کمزوری کی جو ہے بھرپائی کی جائے گی ان کو اچھا بنایا جائے گا کیونکہ ہر کلاس میں بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں ہمارا یہ ہونا چاہیے موٹیو ہونا چاہیے کہ ہم بچوں میں کلاس میں اچھے بچوں کو دیکھ کرنا پڑائیں بکہ ہمارے کلاس میں جو سب سے کمزور بچے ہیں ان کے حساب سے پڑھائیں تاکہ اس سب کا خیال رکھا جائے حالگ سے بھی ٹائم دیا جائے اپنا پرسنل ٹائم ان کو دیں بچوں کے پرتی ان کے متعلق جو ہم خلوص اور للاحیت رکھیں تو بچے الحمدلہ سمجھیں گے کیونکہ بچے ہر ایک ذہین ہوتے ہیں صرف پر ضرورت ہے ان کی صحیح رہنمائی کی ا ہم اچھی رہنمائی کریں ہم کریں ہاں سب کے الگ الگ ہوتے ہیں جی جی جی جی وہ جو جد حساب سے سمجھیں ہمیں اس حساب سے سمجھانا چاہیے اور جو جد سند میں مہارت رکھتے ہوں ہمیں اس چند میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح ہم اپنے طور پر اپنے ذہن کے حساب سے سب کو ڈالیں ایسا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اور آپ کی کیا رہے ہیں آپ بولیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہےٹ سر ٹھیک ہے پھر آتے ہیں اسکول پھر بات کر جی جی بالکل ٹھیک ہے وقت کی کمی ہے تو آتی اسکول فری کسی دن باتیں کرتے ٹھیک شکریہ